धोरोमफोराथ' गोबां दं नाथाइ आं बाथौ धोरोमखौनो मोजां मोनो गोदोनिफ्रायनो बाथौ धोरोमखौनो फुजिबोबाय जेरै बाथौ धोरोम बाथौ धोरोमाबो गोबां गोबांफोर दंसै जेरै बोसोर गोदान बैसागु फालिनाय आमथिसुवा ओंखाम गोदानाव ओंखाम गोरलै बिदिनो दुर्गा फुजा लोखि फुजा गनेश फुजा बेफोरावबो बिफोरखौबो न'खर बाथौनि फुजाफोरावनो न'आवनो होयो आरो बिबदिनो धोरोम बाथौ धोरोमखौनो आं साबसिन मोनो जेरै जेरै आरो बाथौ धोरोमाबो गोबां फालिनाय दं जेरै बैसागुबो फालिनाय गामिनि बाथौ सालिफोरावबो फुजा होनाय आरिनाय खृष्टानफोरनाथ' आरो बोसोराव मोनसेल'सो फालियो बिसोरथ' आरो खृष्टमासखौनो बांसिन फालियो आरो इस्लामफोरनाबोथ' मोनसेल'सो धोरोम फालियो बेनिफ्राय आं बाथौ धोरोमखौनो जोबोद मोजां मोनो आरो बेखौनो अरायबो सिबिबाय थागोन बाथौ धोरोमखौ बिदिनो बैसागुफोरावबो गोबां रंजायनाय मानाय जायो फुजिनाय बाथौ धोरोमखौ फुजियो आरो बेबायदिनो काति गासा बिदिनो आमथिसुवाफ्रावबो फिथाइ सामथाइ जानायनि फुजा होयो बिदिनो आघोन दानावबो ओंखाम गोरलै जाजेननायनि मुङै बाथौआवनो फुजा होयो लोगोसे बिदिनो फुजाफोर जाबाबो दिनै जेरै गनेश फुजा लोखि फुजा बेफोर बायदि जाबाबो न'आवनो बेफोरनि फुजानि मुङै न'नि बाथौ बाथौ सालियावनो फुजा होयो गनेश फुजा एबा लोखि फुजानि मुङै बेबायदिनो आरो गोबां न'खरावबो फिसा फिसा फिसौनि खैफोद जाबाबो बाथौसालियाव ओरैनो फुजा होयो बिदिनो आरो न'खरावबोथ' आरो बाथौ धोरोमखौनो मंगलबार बिस्थिबार अरायबो फालिखायो नालाय दुगैस्रां लोबस्रांनो बेखायनो आं बाथौ धोरोमखौनो जोबोद मोजां मोनो अरायबो सिबिलांबाय थागोन बाथौ धोरोमखौनो